आं उन्दै समाव दाउ गावनो आं रोङाबो गावफेराबो खिन्थु लोगोदो थांफायो आङो लोगोजो थांब्ला ओइ माथाम माब्रै ओरै मोनो मानसिया जाबाय दसजन बिसजन माथाम माब्रैदो सोर बोजों लाङो बोजों सावजायो बोजों मायो जिहेतु आं बेफोरावबो थायामोन आं जाफेरामोन आं थाङामोनानो आं जितियानिकि अलप बोलो हानाय जायो बिनिफ्राय बै हालएवनाय आरो मैगं थाइगं गायफानाय बिखिनि मावोमोन आं इनिफ्राय बे थेला मारिनाय जानायसै जेनेबा गोदो दाउआ बे दाउस्रि दाउथु दाउब' आरो बिदिनो जेखाइ होनना बुङो आरो जाथोसे बिबायदिबो दाउ

दा बेफोरखोनो बिदिनो समय समय दासिमबो किसुमान गथ'फोरखो गावनाय नुयो आरो थांनाय नुयो ओइ हाग्रा बंग्रायाव दाउआ गावब्लाथ' बाब्राबगोनआनो थैखागोनआनो दाउखाखो मानसिया बुङो जे खा खा होननानै गाबो बिनि खुगायानो खोब गोसानो खिन्थु नायनायाव गोसोम खिन्थु किसुमान गामियाव हक बा न'खराव हक गिदिं गिदिं गाबबाय थाब्लानो माने बिफद आफद जानाय सोदोब मोनो होनना बुङो आरो किसुमान आगोलनि बोरायफोरा बुंदों जे बियो बे गामिनि हालमाजिबायदि सोरहा बिफद आफद जागोन दुखु सुखु जागोन बेखो दाउखाया खबर होयो होनना बुङो आरोमा आरो मा बुंबावगोन दाउआ दाउखाया हक बे औवायाव बाहा लायो हाग्रायाव लानो रोङा बियो